अस जि'यां अज्ज दी डेट बिच फोन हर कोई चलांदा उसी दिक्खियै जि'यां कोई ब्याह् बिच जि'यां कोई गड्डियां पा दा नच्चियै कुसै गाने पर अस उसी दिक्खियै बी मोटिवेट होने साढ़ा ओह् जेहा मतलब उसी दिक्खियै एस टाईप दा नच्चदा ते असें बी एस टाईप दा नच्चना चाहिदा प्लस्स आपूं बी इक्कलै बेहियै बी घरै दा अंदर जां बाह्र कुतै बी प्रैक्टिस करनी चाहिदी इं'दी वजह् कन्नै इम्प्रूव डांस स्किल्ल ऐ जेह्ड़ा इम्प्रूव होंदा प्लस्स साढ़ा माईंड गी बिल्कुल शांत होई जंदा नच्चने कन्नै जि'यां कुतै ब्याह् जाना जैदातर ते ब्याह् बिच गै डांस होंदा अग्गें पिच्छें कुतै बी ते मतलब एह्दी वजह् नै मोटिवेट रौह्ने अस डांस करना प्लस्स गाने बी अस अज्ज दी डेट बिच अस उस टाईप दे गाने सनान्ने ते गाना लग्गे दे साढ़ा नच्चने गी मन पैह्लै करी जंदा एह्दे कन्नै माईंड स्ट्रैस रिलीज़ होई जंदा ते सिरै पर भार निं रौंदा फीलिंग गुड मतलब बड़ा अच्छा लगदा बस एह्दे बारे मेरा इन्ना गै डांस स्किल्ल बारै